हेल' हेल' औ ओइ बाजै दमासिनि मा मा बानायखो एबार लेंहरबाय फैदो माबा बानायनाया दमासिनि बानायनाया

ए आङो सिथाव बानायनो नागिरदों ओमफ्राय फिथा एसे बानायनो नागिरदों है बाजैया जोंखौ लिंहराब्रा थांनाय बोसोरावबो लिंहराखै नोंसोरो होमबा दा ओमफ्राय मा फिथाखौ नोंस्रा मारै मारै बानायो जोंहा फिथाखौ मायरंखौ फार्टाव सोमग्रोबाय ना ओमफ्राय सोमनानै जोङो दसे बोखांनानै दोनबाय ओमफ्राय बोखांनानै दोननानै दै सर'होनानै जोङो सौबाय होयद मन्थ्रफोर होआ दा है मनथ्र' गैया जोंनाव गोथाव जायोनो माथो नोसोरनालाय आं खोनादों गोथाव जायोनो माथो नोसोरनालाय जोंखौबा लेंहरा मनथ्र' गैया दे गाबोन फै गाबोन गाबोनहायसो औ ए दिनैलाय लिंहरला दिनै लिंहरला गाबोन फैदो आं सौराय बिराद जानो लुबैदोंमोनलै सौराय एवगोना एवा सौरायाथ' मायब्रानिसो जायो ना जेखुनु जेन'बा लारुआलाय लारुफोरखौ मारै मारै बानायदों लारुखौथ' दिनै फिथा देखांनानैसो आरो फिथाखौ नानानै हमखांनानैसो फिथानि उनावसो लारुखौ दैनि थावनिसो सावगोन जोङो लारुखौ थावनि सिथाव गोरान नङा आत्सा बिदिसोना सिथाव सिथाव गोरान नङा ओहो दे आंनो फोरोंखोमाना हर देनां नोंनि बिबोनांनो फोरोंगोनब्रा आङो रायनो माबोरै माबोरै सङो औऔ दे आलासि जाफैदो गाबोन ओमफाय आलासि जानायाव खिन्था हरसै आलासि जाहैनो मोनलायबावसै

बिदिनो सोंफ्ला हरमारनांगौगोनलै होनबासो मोजां मोजां खिन्थाहरमारोथ' औ दे दे नोंसोर फैब्ला जाहोगोन नङा नङाबा थांनाय बोसोराव लिंहरथाराखै एबार लेंहरबाय फैदो माबाखौ जाहैथारसै थावजों संनाय माबाखौ जाहैथारसै लारुखौ जोंहा बावलाय लाङोना औ औ बे नारेंखल लादु आलाय बानायाखौ रोङो रोङो बेखौबो बानायनो रोङो आत्सा आत्सा नालेंखरखौ देग्लाय बानायाखै नामा देग्लाय बानायाखै हास्लाबाखै थारमाने नालेंखरा बायनांगौसोना देग्लाय गैया ना न'आव ए बायनांगौ बायनांगौसोना औ ओमफ्राय हख'नांगौ हख'नानै एवनानैसो आरो सिथ'मनांगौ हाब होनबाथ' खस्त'थार ना नारेंखल लादु बानायनायाव औ बुर्जा खस्थ'थार बियो आंथ खुनुरुखुम सौरायखौल' एवनो रोंगौ सौरायखौ नों एवनानै देया दे होनबा बाजै मादै उनावहाय जाहैसै दे औ दे दे दे